जय झूलेलाल हा दादा असां नई बिज़नेस था चालू करण चाहियूं त असांखे मूंखे हिकिड़ो माना कमु चालू करणो आहे जहिंजे लाइ मूंखे माना पैसनि जी जरूरत आहे त हा त मूंखे जेका मुंहिंजी बिज़नेस आहे हुनमें मूंखे हिकु लखु रुपियो खपंदो ऐं मुहिंजो हिकदमि नओ कमु आहे मां कॾहिं पहिरियों न कयो आ ऐं त तव्हां मूंखे ॿुधाइ सघंदा की मूंखे हीअ लोन तव्हां वटो मिलंदो पोइ हिन सां गॾु मूंखे छा छा फ़ाइदो थींदो हा हा हा मूं वटि सैलरी स्लिप आहे ऐं मूं वटि ऐं असां आई टी आर बि भरिंदा आहियूं आई टी आर बि आहे त मूंखे मूंखे कुकिंग जी बिज़नेस करणी आहे कुकिंग जी बिज़नेस माना माना मूंखे न रोटी ठाहे करे विकिरणी आहे माना मूंखे इअं माना रसोई रसोईअ जो नंढो स्टार्टअप लॻाइणो आहे पंहिंजे घर में हाणे मां पंहिंजे घर में ई रसोई ठाहियां पोइ मां इअ टिफीन ॾेयांव या माण्हूं मान ऑर्डर ते बि अचे त मूंखे हले माना इअ मूंखे माना कमु चालू करणो आहे इअ हुओ मूंखे कढाइणो आहे तव्हां मूंखे गाइड कंदा त मां आई टी आर कढाईंदमि अच्छा ॾाढो सुठो आहे अच्छा अगरि इहे पर्सनल लोन आहे त मूंखे कुझु बि माना माना गिरवी रखण जी ज़रूरत न आहे सिर्फ मुंहिंजा कागज़ ई काफ़ी आहिनि अच्छा त हिननि में मुंहिंजी किस्त घणी ईंदी अगरि मां हिकु लखु वठां थी पई त ठीकु आहे हाणे ही हाणे ही पर्सनल लोन आहे हाणे अगरि सुभाणे मुंहिंजी तबियतु ठीकु न आहे या मां पैसा नथी भरे सघां त तव्हां कुझु इअं इंश्योरैंस बि प्रोवाइड कंदा आहियो जंहिं में जंहिं में ओके ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं अगरि मूंखे लोन जल्दी बंदि करणो आहे त मां बंदि करे थी सघां अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे थैक्यू